گوتم بدھ ضلعے میں سب مل کر رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ یہ جو نعرہ جو لگایا جاتا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی صحیح مطلب کہ سارے ایک دوسرے سے قرب احتبا نہیں رکھتے کہ ہم ہندو ہے یا یہ مسلم ہے یہ کرشچن ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے گوتم بدھ ضلعے میں سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے مدد کرتا ہے اور وہاں پہ جو بھاشا بولی جاتی ہے تو وہ بھی بہت مطلب اردو بھاشا بولی جاتی ہے جوکہ وہ بہت اچھی بھی ہے اور اس سے لہجہ مطلب بہت اچھا رہتا ہے اور اگر کوئی ہم سے پوچھے باہر کا ودیشی آ کے تو ہم اس کو یہی بولیں گے کی یہ دیش بہت اچھا ہے گوتم بدھ نگر سب سے زیادہ اچھا ہے یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ مدد کی جاتی ہے یہاں پہ ہر کوئی مدد کرتا ہے اگر کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور مطلب یہاں پہ اگر آپ رہنے بھی آؤ گے تو یہاں پر سب آپ سے اچھے سے بولیں گے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا